मेरा नाम प्रिया कुमारी ऐ ते में तुसें अज्ज दस्सन लाया कि साढ़ियां रूरल गेमें दे केह् हुनर न ओह्दे केह् तरीके न ते अस कि'यां कि'यां उस्सी खेलनेआं ते मनान्ने होन्नेआं पैह्ली गल्ल जि'यां गेमें दी गल्ल कोई बी तुसें कम्म करना होऐ पैह्ले नंबर हुनर लोड़दा असें ओह्दे बिच्च पूरा कांफिडैंस लोड़दा कि असें एह् कम्म करना गै करना तुस चाहे रुट्टी बनाने दी गल्ल करी लैगे अगर तुसें बनाना गै नेईं औंदी पैह्ले नंबर असें हुनर लोड़दा पैह्ले अस अपनी साढ़ा मन्न राजी लोड़दा कि अस एह् कम्म करी सकने आं अगर अस ऐसा कोई बी कम्म निं अस नेईं करी सकने आं निं निं कोई होंदे बी हैन बट्ट अपने अपने मन कोला एह् ते एह् ते आखना नि असें केह् अस करी सकने आं कोई बी कम्म ऐसा नेईं छोड़ना जेह्ड़ा अस नेईं करचै सारे कम्म करन करने चाहिदे इस्सै गल्लै जि'यां के हुनर दी गल्ल आई हुनर गेमें दी जि'यां संतोलीया खेढ़ने होन्ने अस संतोलीया खेढ़ने बी सारे नेईं खेल्ली सकदे ओह् बी उस्सी बी खेलने दे बी बड़े तरीके होंदे उस्सी ओह्दे उस्सी खेलना होऐ केईं गल्लें दे फायदे बी होंदे जि'यां उस्सी इ'यां ते अस कुतै कम्म गै लग्गे रौंह्न्ने उस्सी खेलना होऐ साढ़ी बाड्डी तंदरुस्त रौंह्दी दी अस असें थकावट होइयै ओह् बी अस जिन्नी अस उट उच्छल कूद करने आं साढ़ी बाडी मेनटेन रौंह्दी दी उच्छल गेमें दे एह् फायदे न जेह्ड़ा बंदा ज्यादा मोटा होऐ मोटा होऐ ओह् जिन्ना ज्यादा चलै फिरै कम्म करै गेमां शेमां खेलै हां ते ओह् ओह्दे वास्तै सब तो ज्यादा बैस्ट ऐ एह् नेईं आखदी अ'ऊं पतले पतले बंदे आस्तै बी नेईं ऐ बैस्ट पतले बंदें आस्तै बी ठीक ऐ पतले बंदें केइयें गल्लें ते फायदे होंदे गेम्मां खेलने दे किन्ने हुनर होंदे गेम्मां एह् नेईं कि सारियां औंदियां केईं सिक्खदे ढिड्डा बिच्चा ते कोई सिक्खियै औंदा निं ऐ सारे इत्थै आह्नियै गै सिक्खदे बल्ले बल्ले हून मिकी नेईं औंदी ही पैह्ले पैह्ले मिं कबड्डी कबड्डी नेईं ही औंदी में दिक्खदी ही मेरा भ्रा खेलदा हा कबड्डी कबड्डी मिं ने'हां औंदी में उ'नें आखदी ही सखाओ ओह् मिं सखांदा कुड़ियां नेईं खेल दियां कबड्डी कबड्डी स्कूल गै स्कूले बी मैडमें ही सखाई थोह्ड़ी बोह्त जां बकियें दिक्खी उत्थै कि'यां कि'यां खेलदे न हां ते फ्ही थोह्ड़ी बोह्त हे सिक्खी ते हून अस हून उत्थै बी उत्थै खेलदे हे मैडमे सखाई जां कोई सर हे उ'नें सखाई असें फ्ही अस खेलने लगे अग्गे अग्गे खेलनी ते फ्ही असें उत्थां दा स्कूले हा बाह्र कड्डदे फ्ही उ'नें आखदे तुस स्टेडियम बिच्च खेल्लो जि'यां कटरा स्टेडियम बी में बड़ी बार गेई गेमां खेलने रेआसी स्टेडियम बी बड़ी बार आई केईं बारी मैडल बी लैते केईं बारी मैडल कोई सर्टिफिकेट होई गे बगैरा बगैरा ते हून अस मैक्सिमम सारियां गेमां खेल्ली लैनेआं उस तो बाद आई'ठी इत्थै रिचुअल दी जि'यां गेमां कोई ही होइयां गेम्मां मुश्कल निं होंदियां सारी गेम्मां खेलियै गै होंदियां होर पैह्ली गल्ल ते आई'ठी जि'यां डोगरी डोगरी कल्चर साढ़ा इत्थै डोगरी मतलब घरै आह्ले आखदे गेम्मां खेलो कोई आखदा ज्यादा पढ़ो नेईं ज्यादा खेलो नेईं इस बेल्लै गेमें दे हुनर दी गल्ल आई इत्थै खेलना बी जरुरी ऐ ते पढ़ना बी जरुरी ऐ हून जिन्ना खेलगे उन्ना साढ़े कुसै दा कोई कोई कुसै कुसै दा मन होंदा असें कुसे पढ़ने च रुचि नेईं होंदी ते कुसै खेलने च होंदी खेलियै कोई आखदा में खेलने बिच्च अपनी लाइफ बनानी कोई आखदा में पढ़ियै लाइफ बनानी इस च जि'यां पी वी सिंधु ऐ ओह् हून गेम खेलदी बैडमिंटन बैडमिंटन खेलदी ऐ हून असें बी अपना लक्ष्य बनाना कि साढ़ियां जेह्ड़ियां इत्थो दियां डोगरी गेम्मां न ओह् अग्गें प्रचलित होन असें इ'यां गै अपना डोगरा कल्चर बनाई रक्खना ऐ कि कोई एह् निं आखे की एह् डो डोगरी एह् डोगरी नेईं बोलदे न ते इ'नें कोई इ'नें जम्मू शैह्र छड़ी डोगरी बोलदे न ते अद्दे लोक ते हून एह् बी नेईं बोलदे न इस्सै गल्ला असें डोगरी बोलनी बी ऐ ते डोगरी दी मतलब डोगरी दी हर कल्चर ही शैल बढ़ी चढ़ियै उदे बिच्च प्र प्र प्रचलित भाग लैना गै कि लोग एह् निं आखन कि बाह्रली कंट्री दे लोक एह् नेईं आखन के डोगरी डोगरी दा नामो निशान गै नीं असें असें हून इस्सी इन्ना इन्ना बढ़ी चढ़ियै नोह्ड़े च भाग लैना कि कि अस डोगरी बोलचै बी डोगरी ही मान्यता बी देचै आ ते डोगरी गै गेम्मां खेलन डोगरी गै बोलचै अस अपनी अगली पीढ़ी तक डोगरी गै बलाचै